हाँ तो हम आपको आज बताने वाले हैं क्रिकेट के बारे में जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो पहले अपने हाथ में बैट लेंगे और उसके बाद बॉल लेंगे और आगे से कोई बॉल फेंकेगा तब उसके बाद बैट बैट से उसको हम मारेंगे ठीक है और हमारा जो है जैसे कि क्या होता है कि न कभी कभी होता है रन रन लेना पड़ता है और मैं जैसे कि जितनी दूर मारेंगे आप तो एक रन हुआ जैसे आप जितना दौड़ सकते हैं हम हम दौड़ते हैं तो जैसे कि एक रन लिए दो रन लिए और क्या होता है कभी कभी हम बहुत तेज़ मार देते हैं ऐसे तेज़ मार दिए तो क्या हुआ कि चौका चला गया बोलते हैं सब चौका चला गया चौका हम लोग त ऐसे खेलते हैं अब जैसे सब खेलते होंगे तो चौका गया तो बहुत तेज़ मारेंगे तो चौका जाएगा उसके बाद हम जैसे कि हम बौल फेकेंगे आगे से और हम लोग इधर से बैट से माहेंगे मारेंगे चौका चौका गया उसके बाद क्या हुआ कि हम चौका चौका मार लिए उसके बाद फिर कोई आगे से बौल मारेगा तो हम और भी तेज़ मारेंगे तो छक्का जाएगा तो छक्का जैसे हम मार दिए ठीक है और उसके बाद क्या होता है जैसे कभी कभी हम क्या होता है कि जैसे कि गंग गंगा या फिर नदी कहीं भी नहाने जाते हैं तो क्या होता है कि नदी में हमको मतलब कि नदी में तो घूमेंगे नहीं ज़्यादा दूर तक के घूम नहीं पाएंगे अगर गाढ़ा पानी होगा त डूब जाएंगे और इसलिए हम नदी में घूमने के लिए हमको तैरना सीखना पड़ता है तो क्या है न कि हम कैसे तैर तैरेंगे तैरने के लिए हमको अपना पूरा हांथ पाँव हांथ पैर पहले चलाना पड़ता है अगर हम अपना हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो तैर नहीं पाएंगे इसलिए हम अपने हाथ पैर को चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे तभी हम तैर पाएंगे हम अपने गंगा नदी में कैसे तैरते हैं पहले हम जाएंगे पानी में थोड़े पानी में नहीं तैर पाएंगे और थोड़ा उसके आगे जाएंगे तो पहले हम पानी में चलते रहेंगे चलते रहेंगे और जितना गहरा पानी आया उसके बाद हम ज़्यादा गहरे पानी में गए तो डूबने लगेंगे न जैसे कि डूब जब जा तो समझ जाएँ कि हम डूबने वाले हैं तो क्या करेंगे अपने हाथ पानी में एकदम हम लेट गए अगर पानी में लेट गए छोटा हो गए और फिर ऐसे ही सीधे ही पानी में लेट गए उल्टा होने के बाद क्या करेंगे अब एकदम अपने शरीर को हल्का करेंगे एकदम हल्का करेंगे और अपने हांथ को चलाते रहेंगे चलाते जिससे कि यह होता है कि हम नदी में नाव नाव नाव द्वारा भी घूम सकते हैं जैसे कि हम लोग नाव ले कर गए थे दोनों तरफ वो लगा रहता है पतवार लगा रहता है पतवार के द्वारा हम अपने त अपने तरफ पानी खींचेंगे त जैसे कि हमारे फ्रेंड सब घूमने जाते हैं तो क्या होता है कि पतवार से हम पानी इधर खीचेंगे नाव पर तो हम पाँच छः लोग जब भी घूम घूमने जाएंगे तो पानी खीचेंगे आगे नाव जाएगी पानी खीचेंगे ऐसे ही होता है हम ऐसे ही आनंद लेते हैं अपने गंगा जी के अंदर यहाँ पर और हम एक एक बार क्या हुआ कि हम अभी हाल ही में गए थे गंगा पार घूमने के लिए और उसमें हम गए थे हमारी हमारी दो चार फ्रेंड गई सी फ्रेंड फ्रेंड्स गई थीं और जब फ्रेंड लोग गई थी तो क्या हुआ कि हम बोले कि मतलब जो नाव चला रहा था कि हम भी चलाएंगे नाव तो वो बोली कि बोले कि तुम चला लोगी हम बोले हाँ चला लेंगी क्यों नहीं चला लेंगे हम तो सब काम कर लेते हैं क्या नाव नहीं चला पाएंगे तो बोला चला कर दिखाओ त हम चल चे गए चलाने के लिए पहले तो हम सोचे कि नहीं चला पाएंगे लेकिन वो वो देखे थे कि वो हम पतवार कैसे चलाएंगे अपने तरफ पानी खीचेंगे तभी नाव आगे बढ़ेगी ऐसी करते करते हम नाव नाव चला लिए इसलिए हम आनंद लेते हैं गंगा जी में ऐसे ही लेते हैं तैर कर भी और नाव से भी घूम सकते हैं